असां त जिते रहंदा आहियूं उहो आहे गांधीधाम शेहर गांधीधाम जे मतिलब अॻो अॻ लॻो लॻो जेको घुमण जो आहे पासे में घुमण जा जेका स्थानु आहिनि जॻहियूं आहिनि जेकियूं घुमण जी मंदिर वंदिर जीअं उहो त सम्झो न पंज सौ रुपए में बि थी वञे ख़र्चु या साढा टे सौ चारि सौ में बि पासे पासे में घुमी सघूं था जीअं के पंज जॻहियूं आहिनि गांधीधाम में थो हूअ साढा टे सौ ऐं पंज सौ में तव्हां घुमी सघो था जीअं भुज में स्वामी नारायण मंदिर आहे माता जो मढ़ आहे ॿ शयूं ऐं टियो आहे इहो छा चइबो आहे लखपत चौथों इहो नारायण सरोवर ऐं पंजो इहो रण कच्छ जो रण त अहिड़ी पंज छह जॻहियूं आहिनि पासे में जोगणीनाथ आहे जोगणीनाथ बि वञी सघूं था जोगणीनाथ त सम्झो न मतिलब ॾेढ सौ रुपए में जोगणीनाथ त ॾेढ सौ में न अचनि वञण जा टीह वञण जा टीह अचनि जा मतिलब हिक ॼणे जा सठ रुपया जोगणीनाथ वञण लाइ ऐं हीअ जेके पंज शयूं घुमणियूं हुजनि जीअं मां ॿुधायो त उन लाइ हिक ॼणे जा चारि सौ रुपिया माता जो मढ़ ऐं नारायण सरोवर कच्छ जो रण स्वामीनारायण भुज जो मंदिर त हीअ सभु पंज छह शयूं घुमणियूं हुजनि न त चारि सौ पंज सौ में ई गांधीधाम जे पासे मे अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जिते पाण घुमी सघूं था ऐं अहिड़ी हीअ त मां पंज छह ॿुधायूं आहिनि आयल ईअं घणेई जॻहियूं जीअं अंबे धाम बि आहे गोवर्धन पर्वत बि आहे त मतिलब जेतिरो घुमिजे न ॿ टे अहिड़ी जॻहियूं ठहियूं आहिनि हाणे ऐं ठहन बि पियूं ऐं झूलेलाल जो मंदिर बि आहे नयो ठहे पियो उहो बि आहे त उनमें बि पाण पासे में ई थोरे ई ख़र्चु में सौ ॾेढ सौ में या टे हीअ सौ ॾेढ सौ जोगणीनाथ सही आहे बल्कि जेको मां चारि पंज सौ में ॿुधायोमाव न उहो झूलेलाल मंदिर अंबे धाम हीअ सभु चारि सौ पंज सौ में पती वेंदो आहे घुमी बि सघंदासीं एतिरो चारि सौ पंज सौ तईं ख़र्चु ईंदो